पाँच हज़ार दू सए पच्चीस आठ हज़ार सात सए पचपन एक लाख पाँच सए पैंसठ छओ हज़ार तीन सए तेइस पाँच सए पैंतालीस तीन सए अठहत्तरि